जेना प्राकृत सन संसाधन छै जेना कभी माछ मछली पालैत छै जेना मछली पालनेके लिए फेर खद्दा खुनैत छै खद्दा खुननेके बाद ओकरामे पानि गिरबैत छै पानि गिरैनेके बाद मछली बीज बीज गिरबैत छै मछली बीज गिरैनेके बाद मछली खाना दै छै खाना देनेके बाद मछली जेनाकि बड़ा होल जाए छै तऽ ओकरा बेचके प्राकृतिके बेचिके ओकरा पैसा भी ओसुलै छै पैसा ओसुलेके जितना रूपा लगलै ओतना रूपा हटाए कऽ ओतना ओतना केतना लाभ होलै केतना हानि होलै ओतना जोड़ि लै जाइत छै लाभ होएत तऽ तऽ रहए लऽ दै छै जेनाकि कोइ भी प्राकृति खद्दा आर खुनिके गहुँम आर लगबैत छै जेनाकि गहुँमेके खेतीबाड़ी कयलकै जेना खेतिए बाड़ी कयलकै गहुँममे गहुँममे खेतीबाड़ी कयलकै